वज़न कम करने के लिए वज़न कम करने के लिए आपको कसरत करना पड़ेगा दौड़ना पड़ेगा और खाने में आपको रोटी खाना पड़ेगा इस प्रकार से आपको वज़न कम हो जाएगा मगर सुबह उठने के बाद आपको दस क़दम दौड़ना पड़ेगा दौड़िइगा तो और अच्छा है जो क़दम जल्दी वज़न आपका क्लीयर हो जा सकता है गाँव है गाँव में आपको सब व्यवस्था है ऐसे जगह है दौड़ने की भी कुश्ती भी खेल सकते हैं कबड्डी भी खेल सकते हैं हर प्रकार को यहाँ साधन है और गाँव में वज़न कम करने के लिए आप कर सकते हैं चाहिएगा तब ओज़न में आपको ढंग से रहिए जैसे सुबह उठिए दौड़िए भोर उठ के आप नीम का जैसे नीम का गांछ है उस में से दो चार पत्ता तोड़िए मुड़ी वो खाइए पानी पीजिए तो वज़न आपका कम हो जाएगा ज़्यादा रोटी खाने का आप व्यवस्था कीजिए रोटी खाइए और भोजन कम भी कीजिए थोड़ा जैसे भर पेट करते हैं तो दो कौर हल्का भी खाइए तब जा कर वज़न कम होगा गाँव में बहुत साधन है वज़न कम करने के लिए जैसे सुबह उठ के दौड़िए थोड़ा शाम में दौड़िए और सब व्यवस्था यहाँ है कुछ चीज़ का तकलीफ़ नहीं है जो जगह नहीं है तो नहीं जैसे शहर में रहते तो वज़न नहीं कम सकता है वो मानते हैं कि व्यवस्था नहीं है दौड़ने का यहाँ गाँव है सब कुछ व्यवस्था है जैसे सुबह उठ कर दौड़िए आप और जैसे में नीम का पत्ता है वो तोड़ के पानी पी लीजिए उससे वज़न आपको कम हो सकता है वज़न व्यवस्था वज़न हो गया तो आपको जैसे कहीं जा भी नहीं सकते हैं कहीं भोज भी नहीं खा सकते हैं क्यों आपको उठने बैठने में भी तकलीफ़ है उस लिए आपको व्यवस्था वज़न सुबह सुबह उठ कर आपको दौड़ना ही पड़ेगा दस क़दम सुबह दौड़िए दस क़दम शाम दौड़िए वज़न आप कम हो जाएगा